म्हजें नांव सुुश्मा लिंगोडकर हांव तुयन रावता आनी म्हाका न्हू सो सोलर पॅनल घालपाक जाय आशिल्लो बिकॉज आमच्या थंय लायट नासता आनी हांव हांव ज्यार एरियान रावता न्हू ती एरिया खूब अशी म्हणजे फॉरेस्टाची बशीन आसा थंय जंगल जंगल आसा सो म्हाका लायटीचे खूब प्रोब्लम जाता म्हणून म्हाका सोलर पॅनल घालपाक जाव आनी तेज्या बद्दल म्हाका किदें इन्फोमेशनूय ना म्हणून हांव तुमचे कडेन येयलां सो तुमी म्हाका तेज बद्दल किदें तरी म्हायती दियात हांयेन तशें म्हाज्या फ्रेंडांकूय विचारलेले बट तेंकां बी तशें किदें इन्फोमेशन ना तेच्या बद्दल म्हणून आनी म्हाजे खुबशे अशें डावटूय आसलेलें तेज्या बद्दल कितें घालूंक की नाका तें सो हांव एक विचारतां जर हांवें सोलर पॅनल घातलो जाल्यार म्हाका टॅरीफ रेट हेतून कसलो बदल जातलो जाल्यार अशें सांगात म्हाका किदें नाजाल्यार कसली सब्सिडी बीन आसा जी म्हाका खबर ना ती तीच बी सांगूं शकता तुमी कित्याक म्हाका तेचे बद्दल कितें सारकें खबर ना आनी घातलें जाल्यार तें म्हणजे सारकें जावंक जाय न्हू म्हणून आनी दुसरें म्हटल्यार सोलर पॅनल जर घातलो तेजर ती सोलर पॅनल घातलो जाल्यार कॅलकुलेट कशी करपाची ते बी सांगात आनीक सोलर पॅनल जर हांवें घातलो आनी म्हाका जर अशी डेली जर इलॅक्ट्रिसिटी बी यूज करूंक जाय जाल्यार तें तें कशे कॅलकुलेट जातलें म्हाका हेज्या बद्दल मातशें अशें थोडीशीं इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली मागी तुमी किदें सांगू शकतात हेंच आनीक कितेंय बीन तेज्या बद्दल आनी तुमचे कडे किदें इनफोर्मेशन आसा जाल्यार ती बी सांगू शकतात